हेलो हेलो प्रणाम बाबा जी हँ हँ ठीक छियै कहै कऽ मतलब हमरा ने पढ़ैमे मन नहि लगैत छै तऽ इहेसँ कनि हमरा कोनो उप इहेसँ कनि हमरा उपचार कनि चाही हँ हँ हँ हँ हँ हँ बाबा तऽ हम भोरमे फिर केना उठबै मतलब केना कोन तऽ तरहसँ पूजा करबै तऽ जे हमरा अच्छा लगतै मतलब पढ़ैमे मन लगतै हँ बाबा हूँ हूँ हँ ठीक छै ठीक छै आओर कोनो मतलब विशेष एगो बा बात छलै हँ हँ हँ पू

हूँ आओर कोनो मतलब आओर हमरा किछु करबाक छलै मतलब आओर हमरा कोनो मतलब पढ़ैमे अभी मन आओर कोनो आओर विशेष कोनो बात हँ हँ हँ तऽ आओर हँ हँ आओर मतलब किछु भी हँ हँ से तऽ छै हँ हँ ठीक छै ठीक छै ठीक छै प्रणाम बा ठीक छै ठीक छै गो ठीक छै गोर लागैत छी